सबसे अप्रत्याशित चीज हमने वो देखी है जो ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जो होती है जो हमारा प्रत्याशी देखते हैं जैसे कि बिजली का चमकना वो चीज़ें जो एकदम से घटित हो आती है वो अब सब मानव जीवन के लिए अप्रत्याशित होती है जैसे कि सड़क दुर्घटना भी एक अप्रत्याशित घटना है जो की एकदम से किसी किसी भी इंसान के साथ हो जाती है इस प्रकार हम जब ट्रैक्स पे जाते हैं तो हम ट्रैक्स पे बहुत सी पिक्चर क्रिक अपनी पिक्चर देखते हैं जिसके माध्यम से हम अपने बॉस इस तरह हम कह सकते है कि जहाँ भी हम जाते हैं अपने ट्रेक मार्ग पे यहाँ पे परिवहन पे तो वहाँ पे जो भी पिक्चर्स हम देखते हैं या क्रिक करते हैं वो अपने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस प्रकार हमें उन्हें विभिन्न माध्यमों से पोस्ट करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसे बहुत से प्लेटफार्म में जिन पे हम पोस्ट करते हैं